आशाएँ मेरा गाना फ़ेवरेट है आशाएँ आशाएँ यह गाना इसलिए फ़ेवरेट है कि जो मैंने सुना था जब मैं बहुत छोटा था हालाँकि इसका मतलब मुझे नहीं पता था की आशाएँ होती क्या हैं मुझे यह गाना बहुत पसंद है और जब भी मैं परेशान होता हूँ या किसी मुश्किल समय से गुजरता हूँ और कोई रास्ता नहीं मिलता तब तब मैं यह सॉन्ग सुनता हूँ और इस सॉन्ग को सुन कर मैं इंस्पायर होता हूँ मोटिवेशन मिलती है जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाती है और मुश्किलों से सामना करने के लिए एक रास्ता खोलती हैं इस गाने का महत्व यही है कि कोई मुश्किल बहुत बड़ी नहीं हो सकती आशा होप जिसे हम इंग्लिश में होप कहते हैं आशा रखना ज़रूरी है और मेहनत करना ज़रूरी है आशा रखेंगे मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम सक्सेस होंगे सफलता मिलेगी जो कि जीवन में आगे बढ़ाती है न कि पीछे करती है और यह हम सबके लिए और सभी के लिए बहुत बढ़िया गाना है तो मैं तो चाहूंगा की सभी इस गाने को पसंद करें और सुने लेकिन यह सबकी अपनी चॉइस होती है